हँ जी हाँ बाजूँ हाँ जी शेयर मार्केट तऽ बहुत सारा उसमे आप अच्छा अहाँ ई करिऔ कि रिलायंसमे लगाए लिऔ पाइ किआ आइ काल्हि ओ जादा चलैत छै आओर फ़ाइव जी के मामलेमें आइकाल्हि सब लोग ओएह लऽ रहल छै रिस्क मामलेमे ओहो लए सकैत छी एयरटेलो कए सकैत छिऐ आओर आइ काल्हि अडानीजीके कम्पनी नहि चलए छै तै उ लए के आब आब जे है ने ओ ओ आब नहि लीजिए या ना लेब समझे लेकिन अहाँकेँ जेना रिलायंस वलामे ई छै कि अहाँकेँ प्लान मिलत जाहिसँ ओहिमे इतना इन्वेस्ट करबै तऽ इतना आपको इतना अहाँकेँ मिलतए ओहिमे अहाँकेँ एनाके ई जे कमे कम लगैए आओर जादा की करिऐ नहि की अहाँ जते जते जहाँ हेतए ने वहाँ वहाँ लगबिऔ किआकि रिस्क ही मे प्रोफ़िटे रहैत छै ने देखिए तो आज कल हमलोग ई कहेंगे की आ इनफ़ोसिस रिलायंस ईसब कम्पनी एना छै की जाहिमे इन्वेस्ट अहाँकेँ करना चाही किआकि ई तेहन कम्पनी छै ने अहाँ आज कल जादा ग्रोथ करैत छलए किआकि अमेजॉन भए गेलै फ़्लिपकार्ट भए गेलै गूगलो भए गेलै ख़रीदबै ने तऽ अहाँकेँ तऽ फेर प्रोफ़िट मिलत जादासँ जादा के शेयर जादा रहैत छै ओ लएके दिक्कत हाएत इसीलिए जादा लिऔ अहाँ समझलिऐ अहाँ ई करिऔ ने जे प्लानमे खरदिऔ ठीक ने प्लान खरिदएके बादे अहाँके ई महसूस हैत कि कहाँ अहाँकेँ पैसा लगाना चाही एक दू बार पैसा कही गलतीसंँ लागिओ जाएत तऽ ओकर कोई चिंता नहि होएत अहाँकेँ समझलिऐ अहाँ लगइऔ प्लान भए जाइत छै कि पाँच सए पचपनके रहए छै कि किछु शेयर ख़रीदएके रहए छै जेना कैश करू भए गेल ई सबके शेयर अहाँ ख़रीदबै ने रिलायंसके तऽ अहाँके अच्छा प्रोफ़िट होएत प्रोफ़िट भी के उसके डेली का खर्चा कितना हो रहा है कितना उसका प्रोफ़िट आ रहा है या आबए छलए ने ओ पर डिपेंड करैत छै जेनाकि कोई चीज कम्पनी आइ ग्रोथ केलकै ओएह कम्पनीसँ आइ तकके कही ओकर जे सेल गिर जाइत छै तऽ ओकर कम्पनीके प्रभाव पड़ै छै जैसे जेना ओकर कितना पर्सेंट शेयर गिरलै गिरलैके मतलब ई भेलै कि ओकर कम्पनीके वैल्यू देल गेलए गिर रहल छै ने ओहिमे ई लएके अहाँके दू बेर चारि बेर घाटा सहए पड़त ठीक ठीक